ہماری بچی دہلی میں رہ چکے ہیں اس کی اس سے آنلائن بات کر رہے ہیں یا بیڈیو کالنگ بات کر رہے ہیں بیٹھے گھر بیٹھے ہر چیز دیکھ رہے ہیں ہماری بچی کی طبیعت خراب ہے یا کہیں جا رہی ہیں یا گھومنے جا رہی ہیں یا پارک میں جا رہی ہیں کہیں جا رہے اسے ہم دیکھ رہے ہیں آنلائن سے ہم کو دکھا رہی ہے ہماری بچی ویڈیو کال یا ہمارا طبیعت خراب ہوتا ہے ہماری بیٹی دیکھتی ہے ہماری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو دیکھتی ہے اور ہمارے بیٹا جو ہے وہ جا رہے ہیں پڑھنے دہلی بنارس یا کہیں بھی جا رہے ہیں پڑھنے تو بیڈیو کول ہی دکھاتے ہیں ہم امی میں جا رہی ہوں اسکول ہمارے اسکول دیکھو یہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں یہی ہمارا ساتھی ہے یہی ہمارا گھر ہے یہیں ہم کھانا بناتے ہیں یہیں رہتے ہیں یہیں پڑھتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں بہت اچھا سے رہ رہے امی کوئی دقت نہیں ہم کو ہم بہت اچھے سے ہیں تم پریشان مت ہو امی ہم بہت اچھے سے رہ رہے ہیں اور جو ہیں ہماری ہمارے بیٹا پوچھ رہے ہیں امی تو ٹھیک سے رہو امی اچھے سے رہو ہم پڑھ رہے ہیں من لگا کر کے